जियां के एह् सोआल आया हून इक भाई तुस अपने घर केह् केह् हैल्धी चीजां हैल्दी खाना पकांदे ओ तंदरुस्ती आस्तै केह् केह् शैल खाना पकांंदे ओ ते जियां अजकल अजकल दे मौसम दे हिसाब नाल पैह्लैं तुसें ई सनांऽ भाई अज कल ऐ सर्दियें दा मौसम ते सर्दियां च हैल्द सर्दियें बिच्च बत्हेरा खाने आस्तै मिलदा जियां कि हून सारें कोला पैह्लें अजकल साग ते ढोडा साग ते ढोडा बड़ा मश्हूर मश्हूर की एह् अपने शरीर आस्तै बड़ा गै फायदे मंद होंदा बड़े चाऽ कन्नै जियां बच्चें ई पकाइयै देओ चिट्टा ढोडा ते बच्चे बड़ा गै पसंद करदे चिट्टा ढोडा मतलव चावलें दा चौलें दा चौलें दा ढोडा ते ओह् बच्चें गी देओ देहीं कन्नै बी खाई लैंदे ओ ते साग्गा कन्ने बी खाई लैंदे ते सब्जी कन्नै ध्यो लाई देओ ओह्दे उप्पर देस्सी ते ओह्दे नाल बी खाई लैंदे ते ओ बच्चेआं दे आस्तै बड़ा हैल्थी ऐ ताकतबर जियां हून जवार दा ढोडा जिस्सी समझदे न ञायाणे ते उसी जवार दा नी आखदे मेरे ञ्यांणे उसी आखदे पीला ढोडा मम्मी पीला ढोडा बनाओ ते ओह् में बनाई दिन्नी बच्चेंई पीला ढोडा ओह्दे च बड़ी हं ताकत होंदी ऐ ओह्दे च कन्नै ओह्दे च फायबर होंदा ते ओह् बड़ा गै शैल होंदे पेट आस्तै ते शूगर आह्लै पेशैंट आस्तै बी ठीक होंदा थोह्ड़ी शूगर होंदी ओह्दे च पर ओह्दी हैल्दी शरीर बास्तै ओह् शैल होंदा ते ओह्बी देहीं कन्नै खंदे बच्चे बड़ा शैल सोआद लाई लाइयै खंदे बच्चे ते देहियां कन्नै खंदे ते जां साग्गा कन्नै खंदे ओह् पीला ढोडा फिर ओह्दै बाद बाजरे दा स्याला च बाज्जरा जेह्ड़ा ओह् बड़ा सेह्त बास्तै ठीक ऐ ते बाज्जरे दा ढोडा बनाने ते ओह् बाजरे दे ढोडे दा नांऽ ञ्याणैं पाए दा काला ढोडा ते काला ढोडा बनाओ ते कालै ढोडे दा मतलव ऐ बाजरे दा ढोडा ते ओह् में बाजरे दा ढोडा बनानी स्याल उसी बी खंदे चाही कन्नै बी खंदे न ते में दुध्दा कन्नै दिन्नी दुध्द बच्चेआं बास्ते बड़ा स्हेई होंदा ते ओह्दे बास्ते बच्चेआं दी ग्रोथ बी बधदी ओह्दे च कैलशियम अजकल कैलशियम लैनी कुत्थूं ते बच्चे बाह्र नी निकलदे बच्चे बाह्र धुप्पा च बैठन किते ते कैलशियम थ्होंदी ते फिर दुध्दा ते गै दुध्दा कन्नै दिन्नी मेरी बेटी कुड़ी ऐ मेरी धीऽ ते पीले ढोडे गी दुध्दा च भोरियै खंदी ओह्बी बड़ी हैल्थ बास्तै ठीक ऐ सेह्त बास्तै ठीक ऐ तंदरुस्त एह् सारा खाना जेह्ड़ा तंदरुस्ती दा भरपूर खजाना ऐ ते उह्दे बाद अजकल स्याल दलिया बनाने अस दलिया भुन्नियै ते दुध्दा च पाईयै ते ओह् दिन्ने ओह्बी बच्चें दी तमदरुस्ती बास्ते ते बजुर्गें बास्ते बी ठीक होंदा ओह् ते ओह् बनाने अस ते ओह् ते ओह् दिन्ने इक टैम ते दुआ फिर अस अजकल स्याल पंजीरी बनांदे लोक अज बी बनाने जिसलै बड़ियां सर्दियां होंदियां ते ञ्याणें इक ते बैजीटेरियन जेह्ड़े शाकाहारी लोक नै जेह्ड़े मीर मांस नेंई खंदे ते शाकाहारी जियां अस अज्ज बी शाकाहारी गै आं ते जियां असें स्हानू खाने बास्तै होर केह् ऐ ते फिर ओह् स्याल जिसलै बड़ा होंदा ते फिर अस पंजीरी बनाई लैन्ने ओह्दे बिच्च थोह्ड़े जे बदाम पान्ने काजू पान्ने गुंद जेह्ड़ी ऐ ओह् बड़ी स्हेई चीज़ ऐ ओह् हड्डियां बास्तै मजबूती बास्तै ओह् ठीक ऐ ते बिच्च मखाने पान्ने जेह्ड़े फुल्ल मखाने होंदे ओह्बी ओह्दे च कैलशियम बड़ी होंदी ओह्बी बच्चेंई दुध्द च पाइयै बी दिन्ने अस ते बच्चे इयां भुन्नियै देओ कढाही च इयां नमक थोह्ड़ा जेहा पाइयै ते ओह्बी बच्चे खाई लैंदे शैल ओह् तां दिन्ने कि चल बच्चे होर ते खाने नू बैजीटेरियन शाकाहारी लोकें बास्तै किश नी ऐ ते एहो जेहियां चीजां में बच्चेई दिन्नी भाई चल थोह्ड़ियां थोह्ड़ियां बी खान ते उनां नू कैलशियम जेह्ड़ी भरपूर मिले ते दलिया ते खीर बनान्ने ओ बच्चे बड़े चाऽ नाल खंदे ते फिर कुसा दिन अजकल स्याल ऐ पालक पालक च बड़ी कैलशियम होंदी पालक पनीर बनान्ने ओह् सब्जी च ओह् खंदे ते इक फिर स्यालें दिने अस देंही दी कढ़ी बेलना दी कढ़ी बनान्ने ओह्बी बच्चे चौलें कन्नै बड़ी शैल खाई लैंदे ते फिर सब्जियां खन्ने जियां कड़म पालक हरियां सब्जियां बच्चेई बनाइयै दिन्नी में ते सलाद सलूद सलाद बी कट्टियै दिन्नी सलाद्दा च सारें कोला बैस्ट जेह्ड़ी गाज्जर ते चकंद्दर ऐ गाजर जेह्ड़ी ऐ ओह् साढ़ी अक्खियां दे बास्ते बी खरी ऐ ते चुकंद्दर जेह्ड़ा ओह् बच्चें नू खून बास्ते बी ठीक ऐ बच्चे चकंद्दर ते गाजर ठीक खाई लैंदे ते सलाद बी देई दिन्नी रोट्टी कन्नै जिसलै रोट्टी दिन्नी ते थोह्ड़ा थोह्ड़ा सलाद देई दिन्नी जियां चकंद्दर ऐ गाजर ऐ एह् चीजां देई दिन्नी चकंद्दरा दी ते चटनी बनाइयै दिन्नी मैं बिच्च पूतना पाइयै पूतना पाइयै चकंद्दरा दी चटनी बनाइयै देओ बिच्च मासा हारी भाएं तुस ओह् पाई लैओ अपना अनार दाना पाई लैओ ते चटनी बनदी बड़ी सोआद इयां भाएं बच्चे चकंद्दर नेंई खान मते बच्चे चटनी च पाइयै बड़े शैल खाई लैंदे ते फिर दाल चौल बनान्ने रोज रोज इक दिन छड्डियै इक दिन दाल दाल ते बड़ी गै जरूरी ऐ ना ओह्दे च प्रोटिन कित्थूं लैना साढ़े जेह् जेह्ड़े लोग नेंई मीट मांस खंदे ते ओह् प्रोटीन बास्तै दाल बड़ी जरूरी दाल रोज़ बनान्ने अस भाएं थोह्ड़ी गै बनानी पवै मेरे सौह्रा साहब बी थोह्ड़ी उंदा प्रेशन होए दा ते ओह् बी उनें बी दाल बड़ी जरूरी उबालियै ते उनें ई ओह् देई दिन्ने ओह्बी बड़ी हैल्दी हैल्दी होंदे दाल चौल बनान्ने अस बिच्च अस सोयाबीन बनाई लैन्ने ओह् बी जिसी अस न्यूट्री आखने न्यूट्री च भाएं तुस आलू पाइयै बनाई लैओ ते भांएं इयां बनाई लैओ बच्चे बड़ी पसंद करदे इयां भुन्नियै देओ तुस बच्चेंई न्यूट्री ते बड़े शैल खाई लैंदे ते जे बच्चे बड़ी इयां करन ते भाई एह् ना खाना ओह् नी खाना ते जिस दिन छुट्टी होंदी ऐ ते बिच्चें बारें में इनें आलू आह्ला परोंठा बी बनाई दिन्नी तां कि बच्चे घ्यो बी बिच बच्चें नू चाही दी होंदा ऐ देस्सी घ्योआ च बनाने आं देस्सी घ्योआ च जां डाल्डा घ्योआ च रफाईन ते अस जूज़ गै नी करदे ते बच्चें नू दिन्नी ते फुल्के च मक्खन पाइयै देओ बच्चेंई ओह् बी बड़ा हैल्दी होंदा ते ढोडे ते स्याल दिने इक टैम ते चलने गै चलने ढोडे ते बड़ा गै सोआद ऐ मौसमी जेह्ड़ा खाना ऐ एह्दे च फाईबर बड़ा होंदा ते एह् जरूर खाना चाही दा अजकल साग ते ढोडा ते देहीं इक टैम बच्चेंई देहीं बी देना चाही दा देहीं देहीं दपैहरी बच्चेंई में देहीं दिन्नी कटोरी कटोरी दिन्नी देहीं इक इक कौल्ली देही दिन्नी ओह्बी बड़ी सेहत बास्तै ठीक ऐ ते फुल खाने नू में भुन्नियैं ते ओह् दुध्दा च पाइयै रोज रात्ती देना गै देना कर्योंकि होर कुछ खाने है नी ते एह् जेह्ड़ियां चीजां नै एह् बड़ियां हैल्दी नै ते एह् तुसें जरूर असें खानियां चाही दियां ते में ते अपनी फैमली बास्तै बनान्नी गै बनान्नी दाल चौल ते फुल्का ते घ्यो लाइयै ते घ्यो च मटर मटर जरूर पान्नी बिच्च मटर खाने चाही दे ते दलियां होइया ते दाल चावल दे हर बनना गै बनना फुल्का ते बनना गै बनना ते जियां फुल्का बच्चे दपैह्री घट्ट पसंद करदे ते दपैह्री दाल प्नोटीन बास्तै ते फिर इनां नू जियां पंजीरी बनानी ओह् थोह्ड़ी जेही रक्खी लैन्नी ओह् निकली जंदे म्हीने तक्कर निकली जंदा पंजीरी बनानी ओह्दे बिच्च अखरोट बी पाई लैन्नी मैं लड्डू बनाई लैन्नी ओह्दे निक्के निक्के ते ते ओह् ध्यो च फ्राई करियै ते ओह्बी जेह्ड़ी डिश ऐ ओह् जादा देर सर्दियें च रेही जंदी ऐ ते ओह् रोज दा इक लड्डू जेह्ड़ा ऐ ओह् अपनी फैमली गी मेैं हर मैंमर खाई सकदा ओह् हर मैंमबर हर हर जेह्ड़ा जीऽ ऐ घरा दा ओह् खाई सकदा कोई खराब नी लगदा ओह् हैल्दी कम्म ऐ ते पिन्नियां बनाई लैओ जां लड्डू बनाई लैओ उस पंजीरी दे ते जियां बच्चे खुश होइयै खान ते उआं खाई लैन्ने ओह् अज कल तिल ऐ तिल च बड़ी कैलशियम होंदी ऐ स्यालैं दिनै ओह् बनाइयै खाओ ओह् बनाइयै खाओ ते बाकी दालां में सारी किस्म दियां दालां बनानी हरी मुंगी जेह्ड़ी ऐ ओह्दे बड़ी प्रोटीन होंदी ऐ ओह् बनानी आं काली दाव मांहें दी दाव तड़का लाइयै बनाओ तुस देस्सी घ्योआ दा ते ओह् बड़ी शैल एह् सारियां चीजां जेह्ड़ियां न ओ हैल्दी गै खाने चाही दियां नै ते भाई अस ते घर एह् रोज़ बनान्ने एह् चीजां जेह्ड़ियां के होइया दलियां दाल चौल सोयाबीन पनीर देहीं बेसन दी कढ़ी बेस्सन दे लड्डू दुध्द एह् जेह्ड़े ढोडे साग ढोडा कड़म पालका दा साग बी बड़ा शैल होंदा ते स' रेंआं दा साग ते ढोडा बिच्च उप्पर मक्खन रक्खो ते बच्चे बड़े खुश होइयै खाई लैंदे मैं ते भाई बनानी आं दुऐ दिन ते मैं रोज बनाए दा होंदा साग ते ढोडा